औ मादै मा खालायदों ए माबासो सोंनो नागिरदोंमोन आं ओइ माबाथिं मा होनो गसाइगाव थांग्रा गारिया मा मा दङ थाय औ औ औ

ए औ आंबो बिदिनो थांफेरा नालाय ओंखायनो मिन्थियो दां साननानै सोंदोमोन आं

औ ए औ औ बै माबाजो मेइन रडजों थाङो खोमा बास गोलवा

बे हो औ मिन्थियो उइंगारानो थांखायो आरो दामफोरा दायो माबा लायो दां बे ओइ क'क्राझारनिफ्राय थाङोब्ला एक्स'फोर लायो खोमा एक्स' एक्स' बिस बारायबाय औ बेखौनो आंबो माने गसाइगाव थाङोब्ला अट'फोरजों थाङोब्ला बारा लागोन नालाय ओंखायनो बासफोरजों थांनो सयथायाव थांनाया माबाहाय गुनगुन दङ ओमफ्रायो बिदिनो मा अम्बिका दङ बिसोर थाङो बुरजा लायो बिदिनो तिनस' साराय तिनस' थाखानि दङ मेरलानो बिदि औ औ औ औ दङ बिदिनो बेयाव दाम गोसा दे होमब्ला मादै माबा आङो माबा थांनोसै बेजोंनो उइंगारजोंनो औ औ दे होमब्ला औ औ दे